क'क्राझार जिल्लाआव बारहावा आ बिरात गरम जादों जेरै अखा गैया सानदुं ल' सानफ्रामबो बारबो गैया बिनि थाखायनो गरमा बिरात बारायदों गरमनि थाखायनो दा गथ' फोरनि स्कुलाव थांनाय फोरखौ टाइम खौ सोलायनानै होजोबबाय सिगांआव जा बादि थांनांगौमोन दा फुं समावनो गथ' फोरा क्लास जायो आरो गरमनि थाखायनो दा टाइमखौ सोलाय जोबनानै होबाय गरम बारानि थाखायनो बेयाव थाहां बेआव थाहां जाजोब्बाय गरम आनो बिरात एबाराव गरम बारा जाथार दों आरो बिदिनो बिरात गरम लाबोदों बोथोरा अखा गैया फारसे थिंजाय सानफ्रोमबो न' अखा गैयैनि थाखायनो सानदुं बारानि थाखायनो दा गरम जादों बार नाङा बार बारा बिफां लायफां आबो खम जालांनो हमबाय फारसेनिफ्राइनो न' बां जाजोब्बाय नालाय बिफां लायफां दानफायनायनि जाहोनावबो बिरात गरम आ बारा जालांबाय गोदोफोर बेबादि इसिबां गरम नङामोन दा एबार आव बिरात गरमा बारायदों आरो बेनि थाखायनो बिरात सुबुं फोरा गोहोम खोख्लैदों गरमनि थाखायनो